मां अॼु ताईं कंहिं डांस प्रतियोगिता में भाॻु न वरितो आहे पर हा मां अॻिते हली कॾहिं मूंखे मौक़ो मिलियो त मां ज़रूरु वठणु चाहींदमि हिन वक़्तु मूंखे अहिड़ो कोई अनुभव नाहे कि मां तव्हांखे इहो ॿुधाए सघां कि हुन प्रतियोगिता में छा थियो और छा न थियो अॻिते मौक़ो मिलियो त मां ज़रूरु वधंदमि